लायक मुगे सांगे एक हेल्थ हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा आनी तीन कितू क्लिनिक्स आसा आनी इतलें आनी आनी कांय अवेलेबल ना य क्लिनीक्स अवेलेबल आहाय पूण तिथंगा चॅकपा बी पोयश लागताय बट गव्हवरमेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटराक तींग फ्री आनी आस ते नीवूय बी बायलां तींग सांग अशें कोन तेंगे इनफ्रास्ट्रक्चरूय बी साम बरो आहा येसो आनी तींग डॉक्टर्सूय बी नी नीव येयले आहाय आनी लायक ते संडे बी बंद आसता